खूब दन दनाइत रहियौ की हाल बढ़िआँ यऽ बढ़िआँ यऽ अपन कहु किआ हँ हँ हँ अहाँकेँ नहि की नाम छै पहिलुका जेना आब नहि छै आब जे छै ओ बहुत बढ़िआँ बात व्यवस्था भेलैया जेनाकि पिछला देखलियै पिछला दू तीन सालमे कते क्रिकेटर बिहारसँ निकललैया सब रणजी खेला रहल छै आर आइपीएलोमे देखलियै कते सुन्दर सुन्दर बिहारी जे छै हनुमान बिहारीके देखियौ ईशान किशनके देखियौ सब बहुत अच्छा कए रहल छै अपना जगह पर तऽ ऑपर्चुनिटी जे छै ओ कतहुँ भी देखबै तऽ आइ काल्हि के समय भए गेलैया एहन नहि छै जे बिहार बहुत पाछाँ छै आब सबचीजमे बिहार जे छै ढुकि रहल छै आ जगह लए रहल छै एखन बिहारके रणजियो टीम हँ हँ रणजियो टीम ओतेक बढ़िआँ नहि छै आ एतऽसँ अगर आर बढ़िआँ खेलबै तऽ बिहारोके टीमके सपोर्ट मिलतै आर बिहार आगाँ जयतै हँ ई तऽ की नाम छियै हँ हँ हँ हँ इहो हूँ हूँ इहो छै लेकिन देखियौ जेनाकि ईण्टरनेशनल क्रिकेटमे भी बहुत जादा जे छै नाम रौशन कयलकैया ईशान किशन दोहरा शतक मारलकैया तऽ एहन आब नहि रहलै अहाँकेँ बातके हम समर्थन दै छी जे बिहारसँ ओतेक जे छै से ऑपर्चुनिटी नहि नजर आबि रहल अइ अहाँकेँ तऽ आब की कए सकैत छियै एकरा बारेमे जे आब जे छै ई तऽ ऊपरका नेतवा सब देखि नहि रहल छियै केना केना रहैत छै तऽ हमर हिसाबसँ जे छै अहाँकेँ जे जरूर की नाम छै बिहारसँ खेलबाके चाही आर अच्छा खेलबाक चाही ताकि अहाँ जे छै अपन स्टैण्ड पर बनल रहियौ आर अहाँ बढ़िआँ परफॉर्मेन्स कए सकबै हँ हँ ईहो सब बड़ा दिक्कत छै जे कि नाम छै नामाङ्कन रहैत छै केकरो नामसँ आ ई केकरो आरके भेज दै छै खेलैला केओ आर बढ़िआँ खेलैत छै ईहो सब बहुत जगह बिहारके जे छै ओ कनिटा छै लेकिन अइसब चीज पर ध्यान नै दियौ आब बहुत जादा जे छै ओ सबचीजमे सुधार भए रहल छै जे देखियौ जते स्पोर्ट कोटा छै सब की नाम छै बिहारोके बहुत जादा मात्रामे मिल रहल छै आइपीएलोमे तऽ बहुत जादा सेलेक्शन एहिबेरा देखबे केलियै हँ एहिबेर का दू हजार तेइस के आइपीएलमे अखनि बहुत जादा सेलेक्शन भेलै रहए बिहारके आदमीके तऽ आब तऽ अहाँकेँ ऑपर्चुनिटी बहुत जादा बनैया अहाँकेँ की नाम छै बेसी रूचि रहैया कखनो काल कऽ कबड्डीयोमे तऽ अहाँ ऊमहरोसँ ट्राइ कए सकैत छी किआकी ऊमहरोसँ जे छै बढ़िआँ कयल जा सकैया हँ हँ हँ ठीके छलाह